हँ पियूष चाचा हमरा सब्जी लेनाइ छऽ

आलू लेनाइ अइ दू किलो आलूके रेट की छऽ बारह टके एतेक महँगा किएक कऽ देलहक बारह टका तऽ सुपौलोमे बारह टका तऽ सुपौलोमे नहि छै सुपौलमे आठ टका छै एना चारि टका लेबहक तऽ की हेतै हँ तऽ प्याजके रेट बता दहक आलू नहिए लए हेतै तीस रुपैए किलो एतेक महँगा कऽ देलहक प्याज एक किलो दऽ दहक आओर करैलाके भाव बताबऽ करैलाके कहऽ हँ करैला करैलाके की रेट चलै छऽ हँ हेलो करैलाके की रेट छऽ पच्चीस रुपैआ पच्चीस रुपैआ पच्चीस रुपैआमे एक किलो पच्चीस रुपैआ एकरो महँगा कऽ देलहक आगू बढ़बै तहन करैला पच्चीस टकेके प्याज बीस टका प्याज तऽ जरूरी अइ तेँ लऽ लेलिए कनी आ करैलामे किछु कम करल जाए पच्चीस छऽ तऽ बाइस लऽ लए नहि बाइस रुपैए लाउ ने बाइस रुपैए नहि तोहर बात नहि हमर बात तेइस रुपैआमे दऽ दहक एक किलो चलऽ ठीक छऽ भाड़ा एते लागि जाइ छै तेइस रुपैए तऽ कहलिअऽ तेइस रुपैए दऽ दए हमरा दू किलो काम छै हम तेइसे रुपैए देबऽ तेइस रुपैए दहक मगर प्याज की करी प्याज नहिए लेबै एतेक महँगा कऽ देलहक जे तूसभ बाजारके हुँ आओर मिरचाइ कतेक रुपैए पौआ छौ हँ हँ भेज दऽ आगि कऽ आगि चालीस रुपैए किलो कऽ देलहक मिरचाइके तऽ एक पौआ मिरचाइ पैक कऽ दहक एक किलो आओर प्याजमे किछु कम नहि भऽ सकै छै ओहिमे किछु कम करऽ ने किछु तेइस रुपैए कहलिअऽ तेइसे रुपैए दए ने ओना तऽ सब कहै छै दू रुपैआ कम कऽ दै छिओ तोहर बात ने चौबीसमे तीन किलो दऽ दहक तीन किलो लेना छै कोनो ऑफर छऽ सब्जीमे ऑफर रहै छै ने सब्जीमे अच्छा ठीक छै राखै छिअऽ तब